میرے گھر کے پاس میں ایک اسٹیشنری ہے جہاں پر میرے اسکول کے ضرورت کا سارا سامان اویلیبل ہوتا ہے اس شاپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جو سامان ہوتا ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کبھی بھی اس شاپ کا سامان خراب نہیں نکلتا ہے میں زیادہ تر وہیں سے اپنا سامان خریدا کرتی ہوں میں اپنی ڈرائنگ وغیرہ کے لیے مجھے آرٹس پسند ہے میں آرٹس کرافٹ کرنے کے لیے وہاں سے زیادہ تر آئل پیسٹر کلر پینٹنگ کلر پینسل کلر اور اسکیچ کلر بھی خریدا کرتی ہوں اور جو میتھ کے سمس میں جو یوز ہوتا ہے سارے پروڈکٹ جو وہ ہوتا ہے وہ بھی سامان میں وہیں سے خریدا کرتی ہوں اور مجھے وہاں کے جو پروڈکس ہوتے ہیں وہاں کا جو سامان ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند آتا ہے اور